नमस्ते बताईये अच्छा तो आपने अभी थोड़े दिन पहले कुछ किया था जैसे कहीं घूमने गए थे या घर के आस पास या आपने कुछ ऐसा गलत तभी आप क्या है न आपने बारिश में नहाने के वजह से आपको यह दिक्कत हो रही है क्योकि अभी क्या है न बाहर संक्रमण भी फैल रहा है और बारिश भी आ रही है तो इस बारिश में भीगने की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपने कोई दवाई वगैरह ली है कहीं से अच्छा और वह दवाई आपने मतलब किसी डॉक्टर से पूछ कर ली थी या आपने ख़ुद से ही ले ली थी अच्छा लेकिन न अभी आपने अभी तो ले ली है लेकिन आगे से न कभी भी डॉक्टर के बिना कोई भी जाँच वगैरह करवाए हुए आप है न ऐसे बहार से मेडिकल से कोई भी दवाई मत लीजिए क्योंकि अभी क्या है न आपने अभी अचानक से हुआ है आपको सर्दी जुकाम और आपने कोई जाँच वगैरह करवाई है आपकी अच्छा तो न आप थोड़ा सा ऐसे करिये की एक बार न आप यह वाली जाँच करवा लीजिये तो आपके लिए सही रहेगा ताकि मुझे भी पता लगे की आपका मतलब ज़्यादा कमजोरी तो नहीं आ गयी है क्योंकि आप इतने टाइम से कुछ खा भी नहीं रहे हो तो कमजोरी आ जाती है न तो इस वजह से अच्छा तो अभी आप जबसे बीमार हुए हो तबसे थोड़ी आप कहीं पे बाहर जा रहे हो

हाँ तो अभी न आप यही करें आप अभी तो यह जाँच करवा लीजिये और जाँच करवा के मेरे पास वापस आइये ताकि मुझे पता लगे की किस वजह से आपको इतनी कमजोरी हो रही है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से देखो सर्दी जुकाम तो आपका है की आपको हो सकता है लेकिन उल्टी वगैरह आपको किस वजह से हो रही है उसमे यह पता लग जायेगा है न और एक बार आपकी खून की जाँच भी करवानी है तो वह आप सामने से करवा लो और एक बार मेरे पास वापस आओ ठीक है

सूखी खाँसी के लिए तो अभी आप यह करो की अभी तो थोड़ा सा आप है न दूध हल्दी लो अगर उससे आपको थोड़ा फर्क पड़े तो और बाकि मैं दवाई लिख ही रही हूँ आपको क्योंकि क्या है न आपको एक साथ इतनी सारी दिक्कतें हो रही है तो फिर एक बार जाँच करवाना भी ज़रूरी हो रहा है इस वजह से है न तो आप एक काम करो फिर जाँच करवा आओ

हाँ ठीक है